हमारे शहर या गाँव या घर में लाइब्रेरी और अब यह हम में इस प्रकार के पुस्तक पढ़ना चाहते हैं हिन्दी जैसे में हिन्दी हो गया हिन्दी में हमें कविता बहुट अच्छी लगती है जिसमें रामधारी सिंह दिनकर हो गए लेखक और सुर कबीर दास जी हो गए यह समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में हम हिन्दी पढ़े थे बहुट अच्छी लगी थी हिन्दी पढ़ने में इसी भी इसके साथ साथ हिन्दी पढ़कर बहुट अच्छा भी लगता है और हिन्दी में जो हिन्दी भाषा जो एक ऐसी भाषा है जो कोई भी लोग बोल सकते हैं हिन्दी भाषा जैसे हिन्दी हम लोग कविता पढ़ते हैं यह कविता कोई लोग भी पढ़ सकते हैं जिसमें और अन्य भाषाओं में सीखने में थोड़ा टाइम लग जाता है इसलिए हिन्दी की चॉइस सभी लोग करते हैं जो हिन्दी हम भी पढ़ सकें और पढ़ना सबको पसंद कर सब लोग पसंद करते हैं हिन्दी पढ़ना इसीलिए हिन्दी में जो है हम सब हिन्दी की कविता का या कहानी का कुछ नया चरण करते हैं और सोचते हैं हम सोचते रहते हैं जो मैं हिंदी में हम भी कुछ कर के दिखाएँ और हिंदी का जो महत्त्व है वह सबसे अलग है सबसे अच्छा है सबसे आसान है हिंदी में कविता और कहानी दोनों में जो कि कबीर दास जी लिखे थे कविता और रामधारी सिंह दिनकर उसकी कविता और कहानी सुनकर सभी लोग को बहुट अच्छा लगता है जो कि हिन्दी भाषा जो है बहुट अच्छी भाषा है जो कि हिन्दी में पढ़ना चाहिए या या और सीखना चाहिए इससे हमें यह मिलती है जो भा हिन्दी जो भाषा बोली जाती है सबसे आसान तरीका रहता है बोलने में और इस कोई भी लोग यह हिन्दी ले सकते हैं कोई भी पढ़ सकते हैं कोई भी हिन्दी को मतलब कुछ लेखक और या कहानी भी बना सकते हैं इसीलिए हिंदी भाषा सब पढ़ना सब लोग पढ़ना पसंद करते हैं